अगर से हम भारतीय मीडिया के बारे में अपनी राय बताना चाहें तो भारतीय मीडिया एक बहुत ही अच्छी मीडिया है इसमें सभी समाचारो एवं घटनाओं को सही तरीके से एवं सत्य रूप से दर्शाया जाता है एवं लोगों को बताया जाता है भारतीय मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मीडिया है यह अपने चैनलों में किसी भी प्रकार के समाचार घटनाओं को लोगों तक आम जनता तक पहुँचा सकती है इनके ऊपर किसी भी प्रकार का रोक टोक एवं किसी भी प्र कार का दबाव नहीं होता है भारतीय मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा समाचारों को सही रूप से हमें सत्य तथ्य बताना एवं बताते रहती है भारतीय मीडिया एक बहुत ही अच्छी एवं सुचारु मीडिया है जो की घटनाओं को सही रूप से सही समय पर लोगों तक स चैनल के माध्यम से पहुँचाती रहती है अगर से हम किसी भी एक न्यूज पेपर या न्यूज चैनल की बात करें तो मुझे इंडिया न्यूज एवं आज तक न्यूज बहुत ही अच्छा लगता है इन दोनों चैनलों पर हमेशा ही सत्य घटनाओं को वो बताया जाता है एवं हमें अपडेट रखा जाता है देश एवं दुनिया में होने वाली घटनाओं से भी हमें समय समय पर अवगत कराया जाता है जिसकी वजह से मुझे यह चैनल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और मेरा पसंदीदा न्यूज पेपर दैनिक भास्कर न्यूज पेपर है यह न्यूज पे पर में एड कम आते हैं जिसके वजह से इसमें समाचार ज़्यादा से ज़्यादा एवं सही समाचार भरा होता है जिसके वजह से मुझे यह समाचार पत्र बहुत ज़्यादा पसंद हैं मैं एक दो न्यूज एंकर को भी जानता हूँ जैसे रवीश एवं रजत ये दो न्यूज एंकर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये किसी भी घटनाओं को सत्य रूप से एवं सही तरीके से हमें बताते हैं एवं एन डी टी वी के जो एक न्यूज एंकर हैं सुधीर चौधरी जी वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं